अॼु ताईं मूंखे सभिनी खां वधारे गर्व मुंहिंजे मम्मी पप्पा ते थींदो आहे उहे मुंहिंजे लाइ सभु कुझु कंदा आहिनि जीअं त उहे मूंखे मुंहिंजो ॾाढो ध्यानु रखंदा आहिनि मां किथे बि ॿाहिरि वञा त मूंखे सौ दफ़ा चवंदा आहिनि की पंहिंजो ध्यानु रखिजा अने मां जॾहिं ॿाहिरि हुजा त मूंखे फ़ोन करे मुंहिंजो हाल पुछंदा रहंदा आहिनि उहे मुंहिंजी हर हिकु इच्छा पुरी कंदा आहिनि अगरि मां कुझु ग़लति बि कया त मूंखे प्रेम सां समुझाईंदा आहिनि ऐं अॻिते ग़लति न थिए हुनजो ॻाल्हि समुझाईंदा आहिनि उहो मुंहिंजी हर हिकु ॻाल्हि जो ध्यानु रखंदा आहिनि मुंहिंजे लाइ मुंहिंजी मम्मी मां ॿाहिरां अचा त तरह तरह जी शयूं ठाहे रखंदी आहे ऐं मुंहिंजा पप्पा बि मुंहिंजे लाइ सभु कुझु वठी ईंदा आहे मूंखे मुंहिंजा मम्मी पप्पा सदाई ख़ुशि रखंदा आहिनि अॼु ताईं मां मुंहिंजे जीवन में ॾाढा सुठा माउ पीउ पाया आहिनि मूंखे हुन ते ॾाढो गर्व थींदो आहे छो करे त उहे मूं सां गॾु सदाई हूंदा आहिनि ऐं मां बि चाहियां थी त मां कुझु अहिड़ो कमु कया जंहिं करे मुंहिंजे मम्मी पप्पा खे बि मूं ते गर्व थिए